हैलो में ममता बोल्लै नी आं में थुआड़े कोला फ्रिज मंगाया हा अट्ठ दस म्हीने पैह्ले ते एह् फ्रिज जेह्ड़ा थुआड़ा बड़ा खराब ऐ इयां इयां इयां खराब होई गेदा जल्दी गै खराब होई गेआ पैह्ले ठीक चलेआ थोह्ड़े दिन हून इसी केह् होंदा कि नुहाड़े चा पानी बगना लग्गी जंदा बर्फ जेह्ड़ी ऐ ओह् पिघलना जंदी अपने आप घलना लग्गी जंदी ते पानी जेह्ड़ा ओह् सारै बगना लग्गी जंदा ते सब्जी जेह्ड़ी ऐ ओह् लाई दी होए लाइट होए ते अपने आप बंद होई जंदा ऐ सब्जी खराब होई जंदी दहीं खराब होई जंदा दुद्ध खराब होई जंदा असें लाए दा होंदा फ्रिजै ते एह् फ्रिज जेह्ड़ा थुआड़ा असें ठीक नी लग्गेआ होर एह् बड़ा इयां ओह् होएया इयां पानी निकली जंदा एहदे चा बर्फ पिघली जंदी रुट्टी सब्जी खराब खराब होई जंदी एहदे कोला ते असें बगैर फ्रिज दे ठीक हे इन्ना जल्दी एह् तुसें ते आखेआ के मतलब एह् खराब नी होने आह्लियां चीजां ते एह् असें इन्ना मैंह्गा लेई लैता थुआड़े कोला ते हून इक एह् खराब होई जंदा हून चलदा नी ते असें केह् करना हून एह् बड़ा गंदा फ्रिज ऐ एह् ठीक नी लग्गेआ असेंगी इयां इन्ने चलदे फ्रिज लोकें लैते दे होंदे ओह् इन्ने साल चली जंदे साढ़ै पैह्लें फ्रिज हा ते ओह् पता ओह् सत्त अट्ठ दस साल चलेआ हा साढ़े कोल ते एह् ते इन्ना जल्दी गै खराब होई गेआ